ہیلو جی السلام علیکم میں اسکول کا ٹیچر بول رہا ہوں ہاں جی جی ان جی خیریت

جی میں وہی پوچھنے کے لیے آپ سے کہہ رہا تھا مطلب کہ آپ کے بچے نے تو کہا تھا لیکن میں نے اسی لیے آپ کو کال کیا ہے اور پروسز تو یہ مطلب کہ ایک ہفتہ کچھ زیادہ ہو جائے گا آپ کے بچے کا بہت کچھ چھوٹ جائے گا پھر ریوائز وہ تو انہیں خود سے کرنا پڑے گا الگ سے تو ہو نہیں سکتا ہے کیوںکہ اور بھی بچے ہیں نا اور بھی بچوں کو دیکھیں گے کہ آپ کے ہی بچے کو دیکھیں گے آپ کچھ دیر ایک ایک ہفتہ بھی آپ کا بہت زیادہ ہو رہا ہے مطلب اگزام بھی قریب آ چکا ہے اور آپ کا بچہ ابھی چھٹی کرنا چاہتا ہے مطلب وہ تو یہ تو بہت کم ہی ہوتا ہے اور دیکھا جائے تو مطلب کہ ٹیچر سے پوچھنا پڑے گا وہ ان کی مرضی ہے اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں میں اکیلا ٹیچر ہوں اور ادھر سارے ٹیچر ہیں مطلب کہ میں کیا ہی کر سکتا ہوں وہ ان کی مرضی ایک سبجیکٹ نہیں ہے نہ میرا سبجیکٹ تو میں اپنا کروا سکتا ہوں لیکن اور باقی وہ جو ٹیچر ہیں وہ مطلب باقی جو سبجیکٹ وغیرہ ہیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم